हैलो हां जी साढ़े पंज स्टेटें दे नांऽ एह् न जेह्ड़ियां साढ़ियां इंडिया दियां पंज स्टेटां न जियां के इक आई असाम दुई आई बिहार त्री आई जियां गुजरात फ्ही चौथी आई जियां गोआ पंजमी आई जियां छत्तीसगढ़ इयां साढ़ियां एह् ठाई स्टेटां न पर एह् जेह्ड़ियां साढ़ियां पंज स्टेटां न होर अट्ठ जेह्ड़ियां यूनियन टेरिटरी न